हैलो हाँ सर यह कह रहे थे कि हमको बनारस से वहाँ आगरा घूमने जाना है सात लोग हैं हम लोग तो तो वहाँ का वह भाड़ा कितना पड़ेगा पर व्यक्ति और क्या क्या सुविधाएँ मिल सकती हैं आपकी तरफ़ से जी पर व्यक्ति अच्छा कहाँ कहाँ घुमाएँ मतलब यह रहे नहीं कि भई किसी को कोई दिक्कत ना हो और सब कम्फ़र्टेबल में रहें जी तो मतलब सुविधाएँ अच्छी हैं आपकी गाड़ी वगैरह सब ठीक ठाक है ना जी तो क्या होटल वगैरह भी आप अरेंजमेंट कराएँगे खाली आने जाने का रह जाए सर होटल हम लोगों को खुद देखना पड़ेगा अच्छा अब होटल वगैरह नहीं देखेंगे वह लेकिन ऐसे कहाँ बढिया होटल वगैरह हैं एक दो आप बढ़िया जानते होंगे आपका रोज़ का आना जाना है

हाँ तो तब देखिए बढ़ियाँ व्यवस्था दीजिएगा जहाँ भी अगर रुकना हो वहाँ एक नंबर यह लोग हो होटल वगैरह हो यूँ या सीट चलिए ठीक है फिर ठीक है फिर आओ सुबह